ہلو ہاں جی مجھے کٹنگ وغیرہ کرانا تھا کٹنگ ہے شیونگ ہے فیشیل ہے یہ سب سرویسز اپنے یہاں پر اویلیبل ہیں کیا ہاں جی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں اسی طریقے کے سلون کو ڈھونڈھ رہا تھا میرا فسٹ انٹریکشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ تو آپ کے سلون کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کیا کہ یہاں پر فیشیل وغیرہ کس کمپنی کا یوز کرتے ہیں

اوکے ہاں ہوں ایکچولی مجھے سب کرانا تھا مجھے نا شادی کے فنکشن کے لیے جانا ہے تو ہاں جی تو مجھے شیونگ بھی کرانا ہے کٹنگ بھی کرانا ہے بس مجھے فیشیس وغیرہ کرانا ہے مجھے یہ جاننا تھا کہ فیشیل جو ہے اپنے یہاں پر کس قسم کا ہوتا ہے کس کمپنی کا کریم وغیرہ آپ استعمال کرتے ہو

اس کے چارچز وغیرہ کیا ہوتے ہیں ہاں جی اور کٹنگ کا چارچز ہاں جی شیونگ کے اوکے چلے گا تو یہ میں کب تک آؤں نہیں ایکچولی مجھے کل کے لیے اپائنمنٹ چاہیے تھا آج تو میں کل کب آ سکتا ہوں

اوکے تو میں دوپہر کے وقت آ سکتا ہوں کیا لنچ وغیرہ ہوتا ہے کیا نہیں لنچ وغیرہ ہاں جی تو لیے آپ لوگ آپ لنچ کر کے کتنے بجے تک واپس آتے ہو جی ٹھیک ہے تو آپ تین بجے ہی میرا فسٹ لگوا لیجیے نمبر ہاں جی اس کے علاوہ آپ کے پاس سونا باتھ وغیرہ ہے کیا اوکے جی ٹھیک ہے چلے گا اس کے علاوہ سونا باتھ وغیرہ کی فیسیلٹیز آپ کے سلون میں اویلبل ہیں اوکے اوکے اوکے نو پرابلم تو چلیے پھر میں کل آپ کے پاس آتا ہوں آپ کو فون کر کے آؤں گا آپ آپ اس کے اکارڈنگ میں میرے کو بتا دیجیے گا ہاں جی چلے گا نو پرابلم کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی تھینک یو